مذہب اسلام جو پوری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اس کے بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیمات یہ ہیں کہ اسلام سب سے پہلے توحید کی تعلیم دیتا ہے اور ایک اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے کا حکم دیتا ہے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی رب ماننا اس کا اقرار زبان سے کرنا اور اللہ ایک ہے عبادت کے لائق ہے صرف وہی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک اور محمد صاحب اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور دل دل سے اس کی تصدیق کرنا توحید کے بعد اسلام ہم کو دوسری بنیادی تعلیمات جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ تمام انبیا اور رسولوں پر ایمان کی دعوت ہے فرشتوں پر ایمان آخرت پر یا ایمان قیامت کے دن پر ایمان مزے کے بعد دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ اٹھائے جانے پر ایمان اللہ کے آسمانی کتابوں یعنی قرآن زبور انجیل اور تورات پر ایمان ساتھ ہی اچھی بری تقدیر پر ایمان یعنی اس بات پر مکمل ایمان اور یقین رکھنا کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا پھر آئندہ ہوگا ان آئندہ ان تمام باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے اس ہے موجود ہے اور اس کا بہترین علم رکھتا ہے وہ اگرچہ ہمارے لیے اچھا ہو یا برا اس کے ساتھ دیگر بہت ساری اسلامی تعلیمات ہیں جن کو یہاں پہ بیان کرنا ناممکن ہے جیسے عبادت اخلاقیات معاملات اور مشاورت وغیرہ